मां पंहिंजे घर में पखिनि जे लाइ उन्हनि खे घुराइण जे लाइ हिकु पासो ठाहे रखियो आहे पखी अची पाणी बि पी वञनि ऐं दाणा बि चुगी वञनि